आमच्या हांगा गांवगिऱ्या वाठारांत माध्यमाचो कसलोच समस्या ना आतां हांगचे लोक प्रत्येक गांवातले लोक हे रिपोर्टर जाल्ले आसले कारणान तांकां ही माध्यमां आपले रिपोर्ट दिवपाक ते स्वता आपले मोबायलांतल्यान किंवां सादो कॅमेरा घेवन ते हे रिपोर्टींग करतात आनी ताजे माध्यमांतल्यान कोंकणी आसत मराठी आसत इंग्लीश आसत हे आपले खबरो माध्यमांतल्यान सेण्ड करतात